आमचे प्रदेशांत तसो व्हडलो खाशेलो असो विणपाचो पेटर्न ना पूण चड करून आमचे देवकार्याक आमी देवाचें कार्य करतात तेन्ना धोतर जें शिंवता ताचोच उपयोग आमी करता तातून व्हडलेंशें शिवपाचें विणपाचें कांय पडना तरी आसतना थोडो कितें प्रयत्न पारंपारीक करचो पडटा